हेल' हेल' बबाव दं खबरा बे प्राइभेट स्कुलाव माबा सोनोमोनहाय फिसाजो मा मा दामथाय मारै मारै आं सोंफेरा नालाय ओं सोंफेराखैमोनहां नोंनावसो नोंनावसो मिन्थिगोन खोमा साननानै सोंहरदां ए खबर लानाय ए ए

आं बे एकाडेमियावनो सोनोसैमोन नामा उम होम

ए खबर लालायसै नामा ए उम दे होमबा आं सोरनावबा सोंसै दोनथ' लायसै नामा सार ओ ओ दे ए ओ ओ बेनाव सोंसां गाबोनफोर ओ दे होमबा दोनथ'लायसै ना